ہلو السلام علیکم جی پانی پانی پئیں گے پیاس لگی ہے بہت زور کا بہت دور سے آئے ہیں جی جی آپ کے یہاں پانی اور کیسا آئے ہوئے ہیں ادھر تو پانی ابھی ادھر بھی میرے یہاں کا بھی مسئلہ ویسے ہے نے ایک دم پانی ایک دم خراب آ رہا ہے بہت بہت بدبو کرتا چاپا کل کا پانی آپ کا ادھر بھی ایسے ہے نا میرے ادھر بھی ایسے ہے ٹیول میں تو پانی دے ہی نہیں رہا ہے بسلری کا پانی منگا کے پیتے اوتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک دم ندی پوکھر تالاب سب سوکھ گیا ہے اتنا گرمی پڑ رہی ہے ندی پوکھر تالاب تو اتنا گندا کر رکھا ہے کہ پینے کا لائق نہیں نہانے کا لائق ہے پرانے زمانے میں تو کیا کہتے پرانے زمانے میں تو ندی پوکھر کا پانی لوگ یوج کرتا تھا تو اچھا رہتا تھا اس آپ کے زمانہ میں تو اتنا ندی پوکھر اور خراب ہے پینے کا لائق نہیں ہے کچھ کر نہیں پاتا ہے پانی کا بہت مجبوری ہے بہت جس کو کہتا ہے گرمی بارش نہیں ہو رہی ہے چاپا کل کا پانی تو میرے یہاں بھی نہیں دکھ رہا صحیح ایک دم بدبو کرتا ہے نہانے اور میں نہیں بنتا ہے تو نل کا پانی اس سے تو سب کم کم کرتا تھا پہلے زمانہ میں وہی صحیح تھا اب کے زمانہ میں تو ندی پوکھر سب گندا کر کے رکھتے ہیں تب ہاں تو اس میں بھی لاگت نہیں لگ رہا ہے ایک دم مجبوراً آدمی پی رہا ہے کیا کرے گا اب ندی پوکھر سب خراب کر کے رکھا رکھا ہے پہلے تو اچھا تھا گھاس بھی سب کاٹ رہا ہے کہاں سے اتنا گرمی پڑ رہی ہے کہ آدمی کو باپ رے حالت خراب ہو رہا ہے بارش بھی نہیں ہو رہی ہے ندی پوکھر سب سوکھ رہا ہے پانی کا بہت دقت ہو رہا ہے میرے ادھر بھی آپ سب کے ادھر بھی ایسے ہے نا السلام علیکم وعلیکم السلام خدا حافظ